तकनीकी सुधार जे मामिले में असांजे खेत्र जे साम्हूं घणा ई मुदा अहिड़ा आहिनि जेके असांखे तकलीफ़ूं था ॾियनि जीअं त विज्ञान जा घणे ई साधन आहिनि जीअं त मोबाइल हलाइण हाणे चङनि माण्हुनि खे मोबाइल हलाइणु कोन थो अचे सभु कम अॼुकल्ह लैपटॉप थो थिए त हर कंहिंखे आईडी लॉगिन करणु कोन थी अचे लॉग आईडी आहे त पासवर्ड यादि ई कोन आहिनि विज्ञान ते घणा ई तरक़ी कई आहे पर सभिनी खे उहे हलाइणु कोन था अचनि नंढनि ॿारनि खे या वॾनि खे प्रोग्राम्स जीअं ठहनि था कंप्यूटर में त उहे बि वरी रन थियनि सक्सेसफूली हलनि त त उहे प्रो प्रोग्राम जो बि रिज़ल्ट ईंदो तंहिं करे ॾाढो ॾुखियो आहे उन टैकनीक खे अपनाइणु ऐं वरी उन खे सम्झणु ऐं हलाइणु इयो ॾाढो ॾुखियो आहे घणनि वॾनि ॿुढनि माण्हुनि खे अञा मोबाइल हलाइण कोन थो अचे ऐं चङनि खे हलाइण अचे थो त बि सुठी ॻाल्हि आहे ॾाढो अॼुकल्ह विज्ञान ॾाढी तरक़ी करे रहियो आहे इहे मुदा आंत्रिक बि थी था सघनि ॿाहिरी बि फैक्ट्स आहिनि ताक़ी ॿिनी तर्फ़ा ई असां ॾिसू त इन में काफ़ी सुधार त थियो आहे पर इहे हलाइण बि त अचनि न कंप्यूटर हलाइणु अचे मोबाइल हलाइणु अचे इहा ॾाढी ॾुखियाई थी थिए